کھانا پکانے کے لیے ہمارا پسندیدہ کھانا تو بہت سارا ہے جیسے کہ ہمیں کھانے میں بہت ساری چیزیں پسند ہیں جس میں بریانی قورمہ اور اسی طرح دال چاول سبزی وغیرہ سب چیزیں پسند ہیں لیکن ان میں ہمارا جو سب سے فیورٹ اور سب پسندیدہ خانا ہے وہ ہے بریانی یہ زیادہ تر لوگ کو پسند ہے کیونکہ اس کو بنایا ہی ایسے جاتا ہے کہ دیکھتے ہی بہت سارے لوگ کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے بریانی ایک ایسا کھانا ہے جس جو ایک جذبات ہے جو لوگ کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے بریانی ایک شاہی ڈش ہے جسے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کے اندر جو مصالحے اور گوشت وغیرہ پڑتا ہے وہ بہت عمدہ اور اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے جب چاول جو کہ اس میں استعمال ہوتا ہے بریانی کے لیے وہ بھی بہت اعلیٰ اور عمدہ کوالٹی کا ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مکس ہوتی ہیں ملتی ہیں تو ایک بہت ہی اچھا ڈش تیّار ہوتا ہے وہ ہے بریانی اسی وجہ سے یہ بریانی میرا سب سے پسندیدہ ڈش ہے اور یہ ہندوستان میں ہر جگہ اپنے اپنے اعتبار سے بنائی جاتی ہے اور ہر جگہ کی الگ الگ بریانی فیمس ہے